آج ہمارے ہندوستان کو درپیش بہت بڑے مسائل ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ہندوستان میں بےروزگار بہت کمی ہو گیا ہے تعلیم میں بہت کمی پائی جاتی ہے آبادی کے اعتبار سے ہمارے آس پاس میں جنگلیں اگا کرتی تھی آب و ہوا کے لیے وہ کاٹ دیے گئے ہیں اس سے آب و ہوا میں بہت تبدیلی ہو گئی ہے اور ہمارے یہاں بےروزگاری بہت زیادہ ہو گیا ہے اس سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور موسموں میں گرمیاں گرمیوں اور بارش میں بہت ساری تبدیلی نظر آتی ہے